तव्हां मूंखे अॼु छोकिरियुनि जी हालति बाबति बया कयो अॼुकल्ह छोकिरियुनि लाइ छा थी वियो आहे त जीअं उहे शादी करे अञा अचनि ई थियूं त सभु मथां उन्हनि जे ज़िमेदारियूं ॾेई था छॾनि इहो नथा समुझनि त हूअ बि कंहिंजी धीअ आहे अञा हाणे शादी करे आई आहे त थोरो असां हुनखे वक़्त ॾियूं कोई वक़्तु ॾियण लाइ तयार ई न आहे जेका छोकिरी पंहिंजे घरि टेवीहनि सालनि सां कोई बिना कंहिं ज़िमेदारीअ रही ॾिठो अथई हिकु ई ॾींहं में हूअ हेॾियूं ज़िमेदारियूं पंहिंजे मथां कीअं खणंदी हूअ हुते हूअ पंहिंजो नालो छॾे थी अचे पंहिंजा माउ पीउ छॾे थी अचे पंहिंजो घर छॾे थी अचे पंहिंजो शहर छॾे थी अचे त पाण खे हुनखे समुझण जो ज़रूरी आहे हुनखे पाणि टेवीहनि सालनि वारो हिकु ॾींहं में न बदिलजी सघंदो जीअं हुनखे हेतिरो टाइम हुन हुते रहियो कढियो आहे त हिनखे हिते बि थोरो टाइम त पाण खे ॾियणो आहे उहो कहिड़ो बि घर समुझण लाइ तयार कोने को पहिरों उहे चवंदा आहिनि त असां हेतिरी ॿोली वठंदासीं असां ई वठंदासीं पर तव्हां केतिरो बि खणी अचो केतिरो बि सुठो ठाहे अचो उन्हनि खे सुठो न ई लॻंदो आहे उहे हुन मां भुलूं ई कढंदा आहिनि उहे माउ पीउ वीचारा केॾी महिनत करे पंहिंजे धीअ लाइ ॾाजो था ठाहिनि केॾियूं महिनतुनि सां पंहिंजे ॿार जी केॾी आशाउनि सां पंहिंजी धीअरुनि जी शादी था कराइनि पर पोइ छा थो थिए त जीअं उहे शादी करे अञा अचनि थियूं त ॾिसनि थियूं त ॿिए ॾींहं उन्हनि जे मथां घर जूं हेॾियूं ज़िमेदारियूं ॾेई था छॾनि सुबुह जो जल्दी उथो नेरनूं कयो रोटियूं कयो इहो कयो सभु कमु ॾेई थियूं छॾनि तंहिं खां पोइ बि उहा छोकिरियूं पंहिंजो सभु कमु कंदियूं आहिनि पै जंहिंखे पंहिंजो घर ठाहिणो आहे उहा हर तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे उन्हनि जे तरीक़े सां ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहे पर तॾहिं बि केर हुन खां ख़ुशि न थींदो आहे त पर छा करनि छोकिरियूं पंहिंजे माउ पीउ जे इज़त जे लाइ पंहिंजे माउ पीउ जे नाले ख़राबु न थिए इनकरे हुते वेही करे एक्जस थींदियूं आहिनि केॾा ई दफ़ा इअं थींदो आहे त हूअ जेको खणी अचनि उहो केतिरो बि सुठो माउ पीउ ठाहे ॾिनो हुजे पर हुन मां भुलूं त कढंदा ई आहिनि केर इहो न समुझंदो आहे की एतिरो ठाहिण में हुन माउ पीउ खे केतिरी महिनत लॻी हूंदी केॾो मुश्किल सां हुन एतिरो बि ठाहियो हूंदो इहो केर बि समुझण लाइ तयार न हूंदो आहे पर फिर बि उहा छोकिरी पंहिंजे घर खे ॾिसंदी आहे पंहिंजे घोट खे ॾिसंदी आहे पंहिंजे साहुरनि खे ॾिसंदी आहे और गॾु ई गॾु पंहिंजे पेकनि जी बि हमेशह ई मान ई घुरंदी आहे भई जेतिरो असां हिते साहुरनि में भाई मान ॾियूं था एतिरो ई असांजे पेकनि खे बि मान ॾियणु खपे सभिनी खे पर कोई बि हीअं न कंदो आ तंहिं खां पोइ बि छोकिरियूं पंहिंजे घरु बचाइण जे लाइ हूअ सभु कुझु हलाईंदियूं आहिनि हिते ई रहंदियूं आहिनि हाणे छा थो थिए त छोकिरियूं जीअं ई शादी करे अञा अचनि थियूं और पंहिंजो घरु ठाहिण जी कोशिशि कनि थियूं ऐं त केॾी महिल कंहिंखे कुझु ख़राबु लॻी वेंदो आहे कंहिंखे केॾी महिल कंहिंखे कुझु ख़राबु लॻी वेंदो आहे पर तंहिं खां पोइ बि पाण खे छा करिणो आहे त पंहिंजे माउ पीउ जे संस्कारनि खे यादि करे सभिनी सां हेठि थी करे हलण जी आहे सभिनी जे अॻियां जी जी करे हलिणो आहे मां समुझूं त आहे ॾाढो ॾुखियो अॼुकल्ह पर पहिरूं खां फिर बि थोरो सो बदिलाव आहियो आ पहिरूं त नूअरुनि खां घुंघट कढाईंदा हुआ पर हेॾा मथे ते रवा रखाईंदा हुआ केॾे अचण वञण न ॾींदा पर हाणे वरी बि थोरो समाज बदिलजो आहे त पाण मथे था रवा लाराया आहिनि ॿाहिरि घुमण बि था मोकिले नूअरुनि खे त थोरो किथे त वरी हेॾा सुठा बि आहिनि त पंहिंजी नूअरुनि खे नौकिरियूं बि था करनि ॾियनि भई पंहिंजे पेरनि ते बि बीहनि था ॾियनि हाणे उहो सभु थोरो बदिलाव अची रहियो आहे त इहो सुठी ॻाल्हि आहे की हेड़ो बदिलाव बि अचे वेठो थो त मां अञा उमिद कंदमि अञा थोरो थोरो जेको आहिनि थोरो पुठियां वारा न ई किथे हेड़ा माण्हू बि आहिनि जेके इअं सोचंदा आहिनि की नूअरूं त ख़ाली बसि कमु लाइ आहियूं आहिनि हिननि खां त बसि कमु ई कराइजनि हेड़ो न सोचनि उन्हनि खे बि उहा पंहिंजो घर छॾे अचनि थियूं त हुनखे बि पंहिंजी धीअरुनि वांगुरु ई प्यार करनि त उहे बि पंहिंजे ससु सहुरे खे माउ पीउ वांगुरु ई प्यार कंदियूं और ओतिरो ई मान बि ॾींदियूं जेतिरो की तव्हां अगरि ॾींदव त ओतिरो ई तव्हांखे मिलंदो आहे उहा हाणे सभिनी खे समुझण जी ज़रूरत आहे किथे वरी इअं बि थींदो आहे त भई छोकिरियूं ई अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि की सम्झंदियूं ई कोन्हनि की ही असांजो पंहिंजो घरु आहे असां हिते विञायूं न असां हिते जान न कयूं पर उन्हनि खे अहिड़ो अहिड़ो बि न रखणु खपे पाण खे समुझाइणु खपे कि ही असांजो ई घरु आहे असांखे हिते सुठे नमूने हलिणो आहे त असांजे माउ पीउ जो बि नालो निकिरंदो त असांजो बि नालो निकिरंदो उहा सभिनी खे सभु तरीक़े खां समुझी करे अॻियां हलण जी ज़रूरत आहे हाणे छा थी वियो आहे त छोकिरियूं हीअं थियूं समुझनि की हाणे असां शादी करे आहियां आहियूं माना असांखे सभु ॼणा असां ई सभिनी जे अॻियां हलायूं पंहिंजी हलायूं कंहिंजी बि न ॿुधूं पर इहो बि ग़लति आहे इअं बि न करणु खपे हू वॾा आहिनि हू चवंदा त सई पर उन्हनि खे पाण खे प्यार सां ई समुझाइणो आहे की भाई हाणे अहिड़ो कानि रहियो आहे हाणे असांखे इहो पंहिंजी ॻाल्हि हमेशह प्यार सां रखिणी आहे त साम्हूं खां बि असांखे प्यार ई मिलंदो जंहिं असां प्यार ॾींदासीं त पाण खे प्यार ज़रूरु ज़रूरु जरूरु मिलंदो